ननदिके शादी होलै तऽ साड़ी लुङ्गा किनलिए मटकोर होलै पनिकट्टी करै गेलिए बाजा बजैके तऽ लड़ाइ झगड़ा होइ गेलै तनि मनि आओर साड़ी लुङ्गा किनलिए तब बराती अएलै बरातिएमे लड़ाइ झगड़ा होइ गेलै तनि मनि ईसब होइ छै तऽ साड़ी लुङ्गा किनि बेचिके सब अथी घिढारी उढारीके समान किनल गेलै आओर इएहसब किनल बेचल गेलै डी जे बजलै ऑरकेस्ट्रा बजलै मटकोरमे गेलिए पनिकट्टीमे गेल रहै डी जे ऑरकेस्ट्रा मटकोरमे आओर बरात अएलै

बरात अएलै तऽ बिआह शादी होलै ठिके